मिनाक्षी केह् हाल ऐ बस ठीक में सुनेआ तेरे म्हल्लै इक्क नमीं जिम खुल्ली ऐ

ते केह् स्हाब कताब ऐ एह्दा किन्नी फीस ऐ ते अच्छा लोआनी में ते लोआनी तूं दिक्ख मोटी होआ दी दिन ब दिन जिम ला कुदै पतली हो तोह्ड़ी डाईट कर अपनी सेट चल में ते ठीक आं अपनी जगह मेरे मेरे फिर बी ऐं कट ऐब्स ऐं में डाईट बी लऐआ दा तू दिक्ख तूं किन्नी फैली जा दी ऐ दिन ब दिन तू मोटी होंदी जा दी ऐ ते थोह्ड़ा करा किश तोह्ड़ी एक्सरसाईज कर आं जिम चल कुदै जन्ने आं किट्ठे कोच कुन्न ऐ बैसे जिम दा कोच अच्छा अच्छा ओह् ना केह् नां ओह्दा ओह् फिर करचै स्टार्ट में ते आक्खा ना लग्गा की जिम स्टार्ट करने आं कल्ल कल्ल पुच्छने आं में हा शामीं जाह्गा ओह्दे कोल पुच्छगा उसी में हा किन्नी फीस ऐ केह् स्हाब कताब ऐ ते फिर जिम स्टार्ट करी लैगे केह् गल्ल कट्ठे बी आई सकदे कट्ठे बी आई सकदे न दौनें नेईं में हां शामीं में जिम जाना ना उसी पुच्छगा भला दौनें लेई दौनें आस्तै उसी अंजी शामीं फिर में आह्गा पंज बजे ते फिर में प्रोटीन ते लैना गै प्रोटीन बिना कम्म थोह्ड़े चलदा पैह्लें ते प्रोटीन लैना ना अच्छा तां फिर पता निं में शामीं आह्गा तेरे कोल दौ जनें चलगे ते पुच्छगे की भला केह् केह् जिम दा केह् स्हाब कताब ऐ रेट सारा ते फिर जिम बी कन्नै में ज्वाईन करी लैगा ते बाकी फिर तू बी जिम ज्वाईन करी लैयां मेरे कन्नै गै क्योंकि दिक्ख दिन ब दिन मोटी होंदी जा दी ऐ घर बेहियै छड़ा खाई जा दी ऐ ठूसी जा करदी ऐ मेरा ते छड्ड ना मुढ़ें दा चलदा ऐ में ते चल मुढ़ें ते चल चलदा ऐ कुड़ियां इन्नियां मोटियां चंगी ते निं लगदी दिक्खेआं मुढ़ा निं देना कुसै नै तूगी आं ते थोह्ड़ा टिड्ढ घटा अपना ते बाकी ठीक गै तूं ते जिम बारै करना पता शामीं आना शामीं जन्ने आं ते जिम बारै ई दिक्खनै आं चल ठीक ऐ फिर